नोंथाङा सरलपारानिफ्राय बुंदों नामा ए आं भुटाननिफ्राय बेरायनो थांनो नागेरदोंमोननालाय सरलपारायाव थाग्रा माबाफोर दङ नामा जेरै हम स्टे बेफोरबायदि हरसेयाव बिसिबांसो लायो फन्द्रस'आ गोबां जाद्रायगोनदां

एसेसो खमायजाला मानि जों बुरजा थांगौमोन नालाय रुमखौ मोनथामसो नांगौमोन एसेसो खमायदो नामा जोंङो गाबोन सानसे थानानै थांगोन तिन थारिखआव

बेरायग्रा जायफोरा मा बायदिमोन

क'कराझारनिफ्राय लांफैनो हागोन नामा गारि मथर औ अ जागोन दे बिदिब्ला औ जागोन दे